हमको अगर खाना बनाने में ज़्यादा रुचि है तो जो हमारे घर के सदस्य माँ देखते हैं कि हमारा अंदर से खाना बनाने हमें हमें कोई ज़्यादा रुचि है तो हमें होटल मनेजमेंट जैसे सेफ होटल मनेजमेंट का कोर्स करवा देते हैं तो उसमें एक शेफ की तरह हमको हर चीज़ सिखाया जाता है कि शेफ बना दिया जाता है एक तो ये भूमिका जो है हमारे माँ और हमारे सदस्य घर के करवाते हैं अगर अगर कम लागत में हो तो हमें एक मोबाइल फ़ोन अच्छा दे देते हैं एक रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा नहीं तो और बोलते और सोसल मीडिया का सहारा लेने के लिए हमें प्रेरित करते हैं उसके लिए जितना भी सामान होता है वो हमें उपलब्ध करवाते हैं तो ये भूमिका निभाते हैं सब घर के सदस्य के लोग